ٹیکنالوجی نے ملازمت کے مختلف موقع پر بہت ساری چیز کھولیں ہیں وہ اچھا یوز کی ہیں ٹیکنالوجی کا یوز اچھے خاصہ لوگ کر لیتے ہیں اور بہت ساری نوکری دینے کے لیے انسان ٹیکنالوجی کے یوز کرتے ہیں انسان گھر بیٹھے ہی جاب کر لیتے ہیں اور جیسے کہ کمپیوٹر کا پہ کبھی ورک ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی سے کنیکٹ مطلب مل کر وہ نیٹ سے نیٹ کے دوارا کوئی کم تو انٹرنیٹ کے دوارا وہ ٹیکنالوجی کے دوارا ہی وہ اپنا جاب جاب لے لیتے ہیں اور اچھے خاصے لوگ انکم کما انکم آتا ہے لوگ کو اچھے جاب کر لیتے ہیں اور بینکنگ کی دنیا میں پہلے بہت زیادہ لمبی لمبی قطار ہوتی تھی بینک کے لیے لوگ پیسہ نکال کے لوگ بہت صبح سے شام لگ جاتے تھے لوگ پیسے کے لے ملتا نہیں تھا اب کیا کہ لوگ گھر بیٹھے ہی ان ٹیکنالوجی کے ذریعہ انسان گھر بیٹھے پیسہ نکال لیتے ہیں اور جس کے فون پے وغیرہ میں تو بہت ایزی ہو گیا ہے پہلے لوگ پیسہ نکالنے جاتے تھے اس کے لیے پورا پورا دن لگتا تھا ٹیکنالوجی انسان کی زندگی وہ یہاں تک ایک حد تک بہت آسانی پیدا کر دیتی ہے لوگ گھر بیٹھے جاب کر لیتے گھر بیٹھے پڑھ لیتے ہیں چاہے وہ پڑھائی کے ذریعہ وہ پیسے کمائے وہ جاب کرے یا پھر کسی چیز کے ذریعہ ہی کرے لیکن ٹیکنالوجی بہت اچھا مطلب ٹیکنالوجی کے وجہ سے لوگ اچھا خاصا کما ہی لیتے ہیں اور گھر بیٹھے جسے کمپیوٹر کی نالج ہوتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اپنا انٹرنیٹ کے دوارا وہ کسی بھی کمپنی سے جڑ کے وہ کر لیتے ہیں اور ٹیکنالوجی کا یوز اچھا خاصا کر لیتے ہیں وہ ٹیکنالوجی عام انسان کی زندگی کے لیے بہت اچھا ہے